मां अॼु चयनि सालनि खां पंहिंजे घर में ॾेढु ॾींहनि जो गणपति रखंदी आहियां पर उहो ॾेढु ॾींहुं असांजे घर में जेको गणपति विराजमानु हूंदो आहे असांजे घर में हिकु अलॻि तरह जी हिकु रोशनी फेलाए वेंदो आहे पोइ ॾेढु ॾींहं खां पोइ असां हुनजो विसर्जन कंदा आहियूं पर उहो जेतिरो वक़्तु बि ॾेढु ॾींहुं असांजे घर में हूंदो आहे असांजी बुद्धीअ तां जेको बि अंधकार जो पर्दो आहे उहो हटाए वेंदो आहे असांखे आशीर्वाद ॾेई वेंदो आहे असां हुनजी पूरी तरहि सां शेवा करण जी कोशिशि कंदा आहियूं असां ध्यानु ॾींदा आहियूं की ॾीयो विसामणु न खपे ऐं गणपतीअ खे असां अकेलो छॾणु न चाहींदा आहियूं